जी हाँ मैंने स्पोटीफाई और एप्पल म्यूजिक जैसे संगीत स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ का उपयोग किया है स्पोटीफाई में आप गाने सुन सकते हो जितने भी चाहो उतने गाने सुन सकते हो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और जो भी आपको गाने सुनने हो वो सर्च में जाइए आप और भी खोज के उस गाने को निकालकर चाहे सुन सकते हैं उसको डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हो बहुत अच्छा है और भौतिक सी डी खरीदने या ऑनलाइन संगीत डाउनलोड करने में यही अंतर है कि जैसे आप सी डी खरीद रहे हो तो पहली बात तो उसमें पैसे लगेंगे तो पैसे स्पोटीफाई में भी लगते है लेकिन वो एक साल का रहता है और इसमें कम पैसे लगते हैं लेकिन आपकी जो सी डी है वो टूटने का डर रहता है जबकि ये स्पोटीफाई में आप जो म्यूज़िक या सुन रहे हो जो भी संगीत वो वैसा कुछ नहीं है कि वो टूटने का डर रहता है ठीक है भौतिक सी डी आपकी खराब भी हो सकती है या उसको चलाने के लिए आप लैपटॉप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा मगर स्पोटीफाई और एप्पल म्यूजिक जैसे संगीतों को आप फोन से ही ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हो उपयोग में ला सकते हो तो ये काफी अच्छा है और डाउनलोड जैसे ऑनलाइन संगीत को डाउनलोड कर सकते हैं भौतिक सी डी को डाउनलोड नहीं कर सकते उसको सिर्फ देख सकते हैं कैसेट के थ्रू लगा के तो ये खराब हो जाते हैं अगर बहुत दिनों तक रहें यूज़ में नहीं आए तो ये करप्ट भी हो जाते हैं अगर मान लो आपकी कोई वीडियो है बहुत अच्छी शादी की या बड्डे पार्टी की अगर बहुत दिन हो गए तो वो खराब हो जाएगी बहुत दिनों तक उपयोग में नहीं रहती और यही ऑनलाइन आप इसलिए कम्प्यूटर में डाल लो सी डी में डाल लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि आप कभी भी उसको देख सुन सकते हो तो ये काफी अच्छा है स्पोटीफाइ और एप्पल म्यूजिक में जैसे संगीत को हम लोग डाउनलोड करके सुन सकते हैं कभी भी जब मन किया तब मगर भौतिक सी डी के लिए आपको लैपटॉप कम्प्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन दोनों में यही अंतर है